ہمارے علاقے میں ایسی بہت سی جگہ فیمس ہیں جو اپنی کسی نہ کسی نسبت کے لیے جانی جاتی ہیں جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جامع مسجد اور علی گڑھ فورٹ اگر ہم بات کریں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان نے بنوائی تھی جو پوری دنیا میں فیمس ہے اور یہاں کئی دیش ودیش سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی الگ ہی ایک ہسٹری ہے اسی طرح سے علی گڑھ میں جامع مسجد ہے جامع مسجد تو ایسے بہت ساری ہیں لیکن علی گڑھ کی جامع مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ سونا لگا ہوا ہے اسی لیے بہت سارے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں جو کہ ایک بادشاہ نے ہی بنوائی تھی اور اس کے بعد ایک فورٹ آتا ہے علی گڑھ کا جو اتنا فیمس نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ اس کی جو بات تھی وہ اس لیے تھی کہ اسے ایک چور نے بنوایا تھا اور اسے بونے چور کا قلعہ اس ٹائم کہا جاتا ہے اور یہ آج بھی ہے یہاں